आ'ऊ कपड़े सीनी मेरेे कपड़ें दी सारे बड़ी तारीफ करदे आखदे बड़े शैल कपड़े सींदी कपड़े ते शैल सीनी होनी सारे बड़े पसिंद करदे में अपने बच्चे भैन दे बच्चेआं गी सी सीऐ इ'यां शैल मतलब कि डिजाइनदार ड्रैसां उनेंगी सी सी ऐ भेजनी ननानू दे बच्चे हे निक्के जनेह् ते उ'नेंगी में शैल सी सी भेजने बड़े पसंद करने आखदे भरजाई तू कपड़े बड़े शैल सीनी तेरे तेरे सीते दे पसंद आंदे मेरी स्हेलियां सारियां मिगी आखदियां दीदी तू शैल डिजाइन पाई पाई कपड़े सीनी स्हानू बी सूट सी दे ते सी दिनी उ'नेंगी कोई आखदी मिगी दीदी प्लाजो बड़ा पसंद ऐ प्लाजो आह्ले सी दिनी कोई आखदा फ्लेयर आह्ले पसंद फ्लेयर सी दिन्नी ते इ'यां केह् सारे डिजाइन दे कपड़े सी लैन्नी ते इ'यां मतलब मिगी शूुरू दा शौंक हा कपड़े कुपड़े सीने दा पढ़दी रेही स्कूल पढ़दे पढ़दे इ'यां इ'यां शौंक बनिया ते फ्ही में उत्थै सिक्खन जंदी रेही अपने प्योकै इ'यां साढ़े उत्थै लाड़ी सींदी ही ते उ'दे कोल बेहियै सींदी ही सिखदी ही जाच भलां एह् कियां कियां सींदी में आखना भरजाई मिगी दस्सो हां भरजाई मिगी दस्सो हां उनें आखना ले तू बेही जा करा कर तू आई आ करा कर कम्म सवेला मकाइयै ते तू आई आ करा कर कपड़े सीने गी में भरजाई कोल बेही जंदी रेही कपड़े सीने गी भरजाई ने आखना इ'यां इ'यां पैह्ले तरपाइयां करना दस्सियां फ्ही उ'नें आखेआ भलां में तरपाई करनी शैल कर तरपाई साफ होऐ फ्ही उ'नें आखेआ तू कटिंग कटिंग करने सिक्ख पैह्लें कटिंग करना सिक्ख गी ते फ्ही सीना सौखे गै न भला ते कटाई मिगी घट् ही ते उ'नें मिगी मेरे कोल बेही जाना पैह्लां मेरे कोला अखबारां पर कटानी भला अखबारां पर कट्ट ते अखबारां पर गै में सीने कट्टी कट्टिये इ'यां ऐ पैह्लें गले कट्टने फ्ही ओह्दी कटाई करना कियां कटाई कमीचा दी करनी कि'न्नी लैंथ रक्खनी कि'न्नी नुआढ़ी चौड़ाई रक्खनी कि'न्नी लम्बाई रक्खनी कि'न्ना तीरा पैह्लें लिखी लैना ते फ्ही ओह् अखबारा पर मिगी ओह् ग्राफ बनाई बनाई दस्सने फही उ'न मिगी आखना कट्ट कैंची लेइये फ्ही मिगी ओह् जाच सिक्खी इ'यां मिगी मतलब कि शुरू दा गै शौक हा कि ओह् प्योकै गै में सिखदी ही फिर मेरा ब्याह् होई आ ब्याह् इत्थै आई सौह्रे घर ते उ'नें पैह्लें में अपने गै सीने अपने सीते ते फ्ही सारे मेरियां ननानां बी आक्खन लगियां तू सी लैनी थोह्ड़े थोह्ड़े कपड़े तू सी लै करा कर ते अस कम्म करा करगे ते तू कपड़े सी लै करा कर ते में कपड़े सी लैने ते इक दो दिन सूट सीता ते सारी कुड़ियें बी आखना बड़े शैल कपड़े सींदी लाड़ी बड़े शैल सारें दे सीने मम्मी औंदे बी सीने सस्सू दे बी सीने ते अपने घरेआह्ले बी सीने बाह्र आह्लें दे बी सीन लगी पे आन भला लैना सी देआं स्हानू सूट फ्ही सीने उं'दे बी सीने फ्ही इ'यां थोह्ड़ा थोह्ड़ा करदे करदे होर कपड़े लगी पे औन बड़ा कम्म थोह्ड़ा दो दो ध्याड़ी दे सूट कड्ढन लगी पेई तां

ननाना आखन लगियां तू बड़े शैल सीनी इक कम्म करनेआं तुगी निक्की हारी दकान लेई दिन्ने आं फ्ही मिगी निक्की हारी दकान लेई दित्ती ते हून ओह् दकाना पर दो दो तिन तिन सूट ध्याड़ी दे आवा दे बिच्च मेरे कन्नै कुड़ियां होर आई जंदियां ओह् हैल्प करांदियां सलवारां लगी पौंदियां सीन ते ओह् आखदियां तू भरजाई स्हानू बी सखा कन्नै में उ'नेंगी सखानी कन्नै सीनी कन्नै कट्टने कट्टियै ते कन्नै कटाई सखानी इ'यां मतलब अज्जकल इ'यां जियां रेडीमेड कपड़े होंदे इ'यां फराकें दे डिजाइन पाई पाई कुड़ियां फ्राकां आह्ले डिजाइन पाई पाई इ'यां सींदी रेही उन अड़ो बड़े शैल सारे मेरे कपड़े बड़े पसंद करदे भला ओह् बड़े शैल सींदी उन इ'यां करदे करदे मिगी शैल हून दकान होइये एह्दी दकान अपनी शैल सफाई होंदी कपड़े दी शैल ध्याड़ी दे चार चार सूट बी आंदे जिसलै ब्याह् दा रश होंदा फ्ही कुड़ियां आई जंदियां कुड़ियां मेरे कन्नै कम्म करांदियां कुड़ियां करदियां फ्ही कुड़ियें दे ब्याह् दे कपड़े बी बड़े होंदे घरें दे बी सीनै पौंदे ब्याह् आह्लें दे बी आई जंदे मैह्मी बड़े हून कम्म मेरा मता चला दा ते हून कुड़ियां सारियां आखदियां भला तुस भरजाई कपड़े बड़े शैल सींदे साह्नू बी सखाओ में आखनी तुस आई जाना मेरे कोल सवेरे सवेला कम्म मकाइयै ते मेरे कोल आई जाना कपड़े सी लैने कन्नै उ'नेंगी कटाई दस्सनी पैह्लैं हून ओह् आ'ऊ कट्टिंग करदी ज'न्नी ते कुड़ियां जेह्ड़ियां रक्खी दियां सींदी जंदियां में कटिंग करियै दिंदी ज'न्नी कुड़ियां सींदियां जंदियां ते ओह् कुड़ियां ओह् शैल कपड़े सीने ओह् मतलब घट्ट करी ओह्ड़े दे मिगी अक्खियें घट्ट लभदा हून बड़े सीना सीनी में आं अपने में आपूं सीते दे लाने घरै दे सारे में आपूं गै सीनी भलां इ'यां में पैह्ले मते कपड़े आंदे हे ना ते हून में घट्ट सीनी मिगी लभदा घट्ट ऐ होर बी लोकें दे ते जेह्ड़ा आंदे मिगी कपड़े बी सी लैन्नी प्लाजो बी सी लैन्नी होर बी डिजाइन साडियें गी फाल फूल लाने होग लाई दिन्नी ब्लौज बी सीन्नी पेटीकोट बी सीन्नी बथ्हेरे कपड़े सीन्नी हून बी दकान मेरी चला दी दकान मेरे जनानियां मेरै कुड़ियां आई दियां होंदियां कुड़ियां चला दियां दकान में हून सिर्फ उ'नेंगी कटिंग दस्सनी होन्नी ते कटिंग करी करियै में दिंदी जन्नी ओह् सीआ दियां थोह्ड़ा अक्खियें घट्ट लभदा कम्म में अपना चला दा चला दा मतलब मेरी दकान शैल चला दी होर ते कम्म मेरा बड़ा शैल चलादा ते चलो थोह्ड़ा मता अपना खर्चा निकली जंदा शैल बच्चें दा बी खर्चा निकली जंदा बच्चें दा बी अपना बी अज्जकल बाह्र सोआई देनी होए ते कि'न्नी सोआई ऐ ते सारियें कोलां चलो में अपना कस्टमर बनाए देन तां उं'दे कोह्लां थोह्ड़े घट्ट लैनी ते अ सारे फिर बाकी मेरे कोल गै आंदे सारियां मेरे कोला सोआंदियां सारियां मेरे कोला सोआंदियां भरजाई बड़े शैल कपड़े सींदी तू बंद नी करेआं सीना सींदी रौह् तू सींदी रौह् भरजाई कपड़े सींदी रौंह्दियां आ'ऊं बिच्च सींदी रौह्नियां हून में अक्खें गी ऐनक लाइयै ते परतियै कम्म स्टार्ट कीत्ते दा में आखनी कम्म जिसलै ब्याह् श्याह् होंदे मता रश पेई अंदा फ्ही सीनै पौंदे ते हून ऐनक लाए दे ते सी लैन्नी शैल ते मतलब मेरा कम्म चलादा दकान शैल चला दी कोई कुड़ियां रक्खी दियां ते कुड़ियें बी सिक्खी लेई हून कुड़ियां बी मेरी किश बड़ी हैल्प करांदियां ते प्लाजो आह्ले फलेयर आह्ले सूट सारे गै मतलब डिजाइनदार पजामियां कोई जियां बी आक्खै उस्सै डिजाइन दा हून अज्जकल पैह्लें केई लोक इ'यां करदे हून अज्जकल फोनै च ही यूट्यूब पर दिक्खी दिक्खी पर डिजाइन बनाई लैंदे शैल मतलब डिजाइन बनाई लैंदे जियां बी यूट्यूब पर दिक्खी दिक्खी शैल सूट सी लैन्नी ते हून मेरा कम्म शैल चले दा दुकान शैल चलादी मेरी शैल खानी ते कमानी